ہاں میں نے ایک ٹیب خریدا تھا سیمسنگ کا اے ففٹی ون اور جب میں نے اسے خریدا تھا تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس پروڈکٹ کو لینے کے بعد وہ مجھے لگا تھا کہ ہاں یہ میرے لیے تھوڑا لائف چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے کیوںکہ میرے آفس کے بہت سارے کام تھے جو اس سے ہو سکتے تھے اور ہو رہے تھے بٹ سم ٹائمس اس کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد میرے کو یہ پیس دکھنے لگی کہ وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اس کے نگیٹیو زیادہ فیڈ بیکس آ رہے ہیں اور بہت سارا اس میں نا دقتیں آ رہی ہیں کہ کئی ساری ایپس اوپن ہو جاتی تھی اپنے آپ کئی بار فائل سیو نہیں ہو پاتی تھی کئی بار میٹنگ کے بیچ میں میٹنگ کویٹ ہو جاتی تھی اور مجھے بہت ساری چیزوں کا نا اس میں فیس کرنا پڑا پروبلمس اور میں اس ٹائم میں یہ بولنا چاہوں گا کہ میں بہت زیادہ نا بہت اچھا فیل نہیں کر پا رہا ہوں اس پروڈکٹ کو لینے کے بعد مجھے اسٹارٹنگ میں ہی لگا تھا کہ میں اچھا بہت بڑھیا پروڈکٹ لیا ہے میں نے لیکن اب میرے کو اچھا لگ نہیں رہا کیوں بیکار پروڈکٹ ہے اور کسی کام کا میرے کو لگ نہیں رہا ہے اب میرے کو بہت زیادہ اس چیز سے پروبلم آ رہی ہے میری لائف میں بھی اور میرے پروفیشنل اور میرے پرسنل دونوں چیزوں میں